हेलो नमस्ते क्या काम है क्या आप लोग क्या करते हैं आप बच्चों को नहीं देख पाते हैं यह आपकी ज़िम्मेदारी है आपको देखना चाहिए क्या बच्चा कर रहा है क्या नहीं इसीलिए मैंने आपको रखा है आप सब कुछ संभालिए तो इसीलिए तो मैंने रखा है आपको इसीलिए पैसा देती हूँ इसीलिए बोलो इससे इससे लड़ाई झगड़े से मेरे कॉलेज का नाम ख़राब हो रहा है ठीक है मैं कल समझाऊँगी बेटा आप लोग अच्छे से काम करिए यह सब करते हुए मुझे स्कूल का भी नाम ख़राब होता है अपने होता है आप किस लिए हैं आपको डाँटना चाहिए मारना चाहिए तो ग़लत किया आप उनके पैरेंट्स को बुलाइए आपका काम है क्लास को शांत रखना आपसे नहीं हो पा रहा तो बताइए हमें ठीक है आइंदा से यह सब मत होना चाहिए